हम एक पेन लेने छियै जे हमरा बहुत अच्छा लागै छै लिखा बहुत अच्छा लिखा रहल छै बहुत अच्छा चल रहल छै लेकिन ओकर सबसँ खराप चीज छै कि ओकर डिजाइन अच्छा नही छै आओर हमरा उसलिए किछु खास पसन्द नही आएल छै